پچھلے ہفتے مجھے ایک شادی میں جانا تھا اور میری پوری تیاری ہو گئی تھی لیكن كچھ ایسی بھی چیزیں تھیں جن كے بغیر میں ادھوری سی لگ رہی تھی تو میں چوڑیوں كا ذكر كر رہی ہوں كہ چوڑیاں میرے پاس نہیں تھیں باقی سب چیزوں كی تیاری ہو گئی تھی تو میں نے چوڑیوں كے بارے میں امی سے ذكر كیا تو امی مجھے پاس ہی کی ماركیٹ میں لے كر كے گئیں اور وہاں میں نے چوڑیاں خریدیں اپنے سوٹ كے میچینگ كی تو بہت ہی اعلیٰ قسم كی چوڑیاں تھیں وہ تو میں انہیں خرید كر كے گھر لے كر کے آئی تو میرے بھائی بہنوں نے بہت تعریف كی چوڑیوں كی تو خیر میں نے انہیں جب پہنا تو مجھے بھی بہت اچھا محسوس ہوا بہت ہی كمفرٹیبل لگ رہی تھی پہن كر كے وہ اور میں ان كو جب پہن كر كے شادی میں گئی تو وہاں پر بھی لوگوں نے مجھ سے ان چوڑیوں كے بارے میں پوچھا كہ كہاں سے خریدا ہے بہت اچھی لگ رہی ہیں مطلب ان كی بہت ہی زیادہ لوگوں نے تعریف كی تو میں ان كا شكر ادا كرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے دلائیں اور ان كا بھی اس دكاندار كا بھی جس نے مجھے موقع دیا كہ میں وہاں سے خریدوں